हम लोग गाँव घर में रहने वाले आदमी यहाँ तो मौसम चेंज होता रहता है जब जब मौसम चेंज होता है तो सर्दी जुकाम जो है गाँव घर में होता ही है इसके लिए हम लोग गाँव में हम लोगों का अपना घरेलू नुस्खा है जैसे तुलसी का रस का को तुलसी का काढ़ा इसका मिलाकर कर के हम लोग पीते हैं पिलाते हैं परिवार वाले को उससे भी नहीं होता है तो दूध को गर्म करके उसमें थोड़ा उसमें हल्दी का रस मतलब मरीज थोड़ा घी देकर कर के पिलाते हैं अब ना समय हो गया है जो चारों तरफ केवल दवा ही दवा जो बहुत नुकसानदायक है लेकिन अभी भी हम लोग वैसी घरेलु नुस्खा पर चल रहे हैं जिससे कि बहुत आफियत होता है और उसका कोई सिर्फ एंटी प्रभाव है नहीं हैं ये दवाई जो है आपका ये ये दवाई सब सब है तुरंत कुछ आभियत होता है लेकिन उसका तो बहुत बड़ा गलत प्रभाव भी तो शरीर पर पड़ता है हैं इसलिए हम लोग घरेलू नुस्खा ही सर्दी जुकाम के लिए करते हैं जो वही गाय का घी हल्दी का रस तुलसी का रस हैं यही सब मिलाकर के करते वरते हैं